सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो जेरै अनद्लाजों दाउजों अनद्लाजों दाउजों सङोब्ला जोङो दाउखौ एवग्रोगोन दाउ एवनायनि सिगां जों सारायखौ जानगोरो साराय जाननानै थाव होगोन थाव होनानै सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर होनानै जों एवगोरो दाउखौ फ्राम फ्राम एवखांनानै जोङो दै होयो दै होनायनि उनाव जों दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै माइरंनि ओमफ्राय अनखौ जोङो बाहाय हरनानै होयो माइरं हरनायनि उनाव गोथाव संनोसै आरो ना माइरं हरनानै जोङो बेखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै उनाव गासैबो संख्रि बानलु मास्ला होखांनानै जोङो उनाव लास्टआव खारै होयो खारै होनानै सङो संनानै मोनब्ला जोङो बेखौ बिराद गोथावै जायो आलासि दुमसि फैब्लाबो जोङो अनद्ला ओंख्रि संनानै होयो आरो सबायजों दाउजोंबो बिदिनो सङो आरो आं अमा बेदर जानानै बिराद मोजां मोनो अमाखौ आं फ्राय एवनानै जायो अमा एवनायनि सिगां आङो साराय जाननोसै साराय जाननानै थाव होनोसै थाव दुंब्ला जों साम्ब्राम बानलु सामब्राम गुफुर होनानै मोजाङै एवनोसै फ्राम फ्राम फ्राम फ्राम एवनानै दै एसे होनोसै फोमोननानै आराम गोथाव जानोसै जोङो बिदिनो जोङो सानसुआव बायदिसिना बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा पकरिफोर माफोर ओंखामजों जोङो एवनानै जाफायो बिदिनो माब्लाबा सबाय ओंख्रि संनानै जायो सबाय ओंख्रि सङोब्ला जोङो सबायखौ एवनानै हुख्रेमनानै आरो उवालआव देनानै खुनानै जोङो बेखौ जावो जावनानै जों उनाव बेखौ सबायखौ रुगोरो सबायखौ रुखांनानै जोङो जेला मोनबाय मोनबा होमबा जोङो खारै होनोसै खारै होनानै संख्रै बानलु मस्ला होनोसै फोमोननोसै बेखौ दोन्थ'नानै जोङो मा खालामो दाउ दाउ होसनोब्ला जोङो दाउ एवनायनि सिगां थाव बानलु सामब्राम सामब्राम गुफुर होनानै जों एवनोसै मोजां एवनानै गासैबो संख्रि बानलु होनानै जोङो एवखांनानै जोङो सबायआव होसनो सबायआव होसननानै गोथाव संनोसै बेखौ जोङो मोनब्लाथाय जानो बिराद मोजां मोनो आङो बेखौ आरो माब्लाबा माब्लाबा बेजों लोगोसे जोङो ना भाजा ना भाजाफोरखौ बिराद मोजां मोनो आं जानो ना भाजा एवोब्ला सारायखौ बिराद गुदुं फुदुंनोसै फुदुंनानै थाव होनोसै थाव होनानै फ्राम फ्राम एवनानै जोङो बेखौ मैथाजोंबो जायो जोङो मैथाजों होनानै संब्ला बिराद गोथाव जायो मैथाजों नाजों जानो बिराद मोजां मोनो आङो आरो खांख्राइ मैथा बेखौ बिराद मोजां मोनो आङो खांख्राइखौ जोङो सायनानै एवगोरनोसै एवनानै मैथाखौ जोङो होनोसै संख्रै बानलु बायदिसिना बेफोरखौ जोङो गासैबो होजोबनानै सङो बेफोरखौ जानो मोजां मोनो जोङो सानाव बेदर फिसा ना बायदिसिना जायो नाथाय जोङो मोनायाव लाइट ओंख्रि जायो जेरै दालि जहल आलु भाजाफोर बिदिनो मुदुफुल भाजा मुदुफुल भाजा जानानै आं बिराद मोजां मोनो मुदुफुलखौ जेरै गोबा गोबा हानानै थाव सामब्राम बानलु संख्रै सामब्राम गुफुर मस्ला बिदिनो होनानै मोजां एवनानै बेफोरखौ जानानै एवनानै जों ओंखामजों जानो बिराद मोजां मोनो आरो जोंनि फेमिलियाव बेफोरबायदि सिमफोल जानायखौ बिराद मोजां मोनो जेरै दिंखिया दिंखियाखौ जोङो न'नि बारिफ्राव मोनो न'नि बारिफ्राव खानानै बिदिनो सायनानै सुनोसै सुनानै बिदिनो सामब्राम बानलु होनानै आराम थाव होनानै एवनानै जों जायो माब्लाबा दिंखियाखौ जों मैथाजोंबो होनानै जायो खैरोम दैरोम आरो मालाबा दिंखियाजों टमेट'जों होनानैबो संनानै जायो जों बिराद गोथाव मोनो आरो जेरै अनद्ला आरो मुला गुन्द्रु बेजों संनानै जानो बिराद मोजां मोनो जेरै जोङो अन देगोरनोसै अन देनानै दै फुदुंनोसै दै फुदुंनानै अनद्लाखौ जोङो अनखौ उरनानै मानोसै आमफ्राय जोङो मुला गुन्द्रुखौ एसे एवनानै थाव बानलु संख्रि सामब्राम मस्ला होनानै जों एवनानै जोङो अनद्लायाव होसननानै मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु एवनानै जानो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथांमोनहाबो बयबो संनानै जानो हागोन जोङो बिराद मोजाङै बिदिनो संनानै जायो आरो दाउखौथ' दाबुंसै दाउखौथ' बिराद जानानै गोथाव मोनो आङो दाउआव फ्राय एवनाय जेरै जों दाउफोरखौ एवब्ला दाउखौ बिदिनो सिथारबाय सिथारनानै बेदर गोदाबाय सुबाय सुनानै जों दोननोसै आमफ्राय साराय जाननोसै जों साराय गुदुं खालामखांनानै थाव सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर बेजोंनो आङो खेबसेनो एवो एवनानैसो ओमफ्राय आङो बेदरखौ होस'नो बिराद मोजां एवनानै लानोसै आरो मस्ला मस्ला मस्लि होनोसै आरामसे खोबहाब खोबहाब दै एसे सारस्र' सारस्र' होनानै एवनानै आरामसे बिदै जोम जोम जाम जाम होनानै बिदै होनानै जानो बिराद मोजां मोनो आं बिराद गोथाव मोनो आरो आंना फिसाफ्राबो बिदिखौ बिराद मोजां मोनो जानानै एखेबारे मोजां मोनो नोंथांमोनाबो बेबादिनो संनानै जानो हागोन आरो ना जेरै मैथा बांगाल ना बेखौथ' अयथासार गोथाव मोनो आङो मैथा बांगालजों नाजों नाखौ एवगोरनोसै आरामनो सामब्राम थाव सामब्राम बानलु बिदि सामब्राम गुफुर होनानै आरामसे नाखौ एवगोरबाय एवखांनानै जोङो मैथा बांगालखौ गारसनबाय बिदै जोम जोम होनानै बिराद गोथाव जायो आरो ना जानो आरो जेरै जारि जारिजों नाजों दाउजों जारिजों बिराद जानो मोजां मोनो जोङो दाउ फिसा फिसाखौ सिथारनानै दाउ बिदै होनो जों बेखौ जोङो दाउखौ बिदिनो थाव सामब्राम बानलु मस्ला सामब्राम गुफुर होनानै एवनोसै ओमफ्राय बिदिनो दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै जों जारिखौ होसनो जारिखौ होसननानै ओमफ्राय गोदौ होनानै जोङो मोजां आरामनो बिदै जोम जोम दोननानै बानलु बोरदोन होलायनानै जानानै संनानै बिराद गोथाव जायो आरो बिराद मोजां मोनो जों जानानै बिदिखौ